جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ میں اپنے فری وقت میں کیا کرنا پسند کرتی ہوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں اپنے فری وقت میں سوشل میڈیا پہ زیادہ ایکٹیو رہتی ہوں اور ڈرامہ دیکھنا زیادہ پسند کرتی ہوں ریلس دیکھنا زیادہ پسند کرتی ہوں کیونکہ مجھے انہیں چیزوں میں انٹرسٹ ہے بہت زیادہ اور اور یہ یہی میں کام مطلب فری وقت میں میں یہی میں اپنا فری وقت اسی طریقے سے گزارتی ہوں کیونکہ مجھے ڈرامہ دیکھنا بہت زیادہ پسند ہے اور ریلس دیکھنا بھی بہت زیادہ پسند ہے ریلس جب میں ریلس دیکھتی ہوں تو دل دل کرتا ہے کہ انسٹا سے میں ہٹوں ہی نہیں اور سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہنا بہت زیادہ مجھے پسند ہے بہت زیادہ مجھے لگتا ہے اس لئے جب بھی میرے پاس خالی ٹائم ہوتا ہے تو میں یہی کرتی ہوں اور کچھ نہیں کرتی یہی میرا آنسر ہے آپ کے اس سوال کا